आङो अनद्ला ओंख्रिखौ जोबोद संनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला अनद्ला ओंख्रिआव खारदै आरो दाउ बेदर होयोब्ला जोबोद गोथाव जायो मानो होनोब्ला बयबो गोथाव मोनखायो बेखौ अनद्ला ओंख्रिखौ आं गोथाव मोनथारो नोंसोर गोथाव मोनगोन ना मोना मानो बयबो जायोब्ला गोथाव मोनो आरो अनद्ला ओंख्रि आरो साम' सबायखौथ' बुंनांखाया बिराद गोथाव मोनखायो मानसिफ्रा जानाय नायब्ला जेरावखि थाङा मानो साम' आरो सबायखौथ' मोनजाफेरखाया मानसिफ्रा गोजान गोजानाव थाग्रा मानसिफ्रा मानो होनोब्ला जोंनि एरियायाव जोंनि जायगायाव थाब्लाल'सो मोजां ओंख्रि मोनजायो दस्रायाव थांबाथ' साम' सबाय आरो अनद्ला दाउखौथ' मोजां मोनजाखाया मानो होनोब्ला जों गावनो गाव संनानै जायोब्ला बिसिबांबा गोथाव जायो आरो साम' सबाय आरो अनद्ला दाउ होनोब्लाथ' बुंनांलाखाया जानाया जानाया ओरैबायदि गोथाव जाखायो संनो रोङोब्ला आरो मानसिफ्रा संलाबायनो रोङाना गोथाव मोना ओंखायनो